हा पाणी त मां चालू कयो आहे पर हेठि टंकी में पाणी कान थव भेण हा पर हेठि तकलीफ़ लॻी पेई आहे एक्चुली त ॿाहिरि मेट्रो स्टेशन हले पियो न मेट्रो जो कमु त हिन करे पंहिंजे एरिया में खुदाई थिए पेई त हुन करे पाइप लाइन कुझु टुटी हूंदी हुन में फ़ॉल्ट आयो अथव त मेसेज आयो हुओ की हींअर पाणी ईंदव कान ॿ टे कलाक भेण मां प्रमुख सां ॻाल्हायो आहे हिन सोसाइटी जो जेको प्रमुख आहे हुनखे चयो आहे हाणे हुन टेंकर वारे खे फ़ोन करणु आहे त ॿ टेंकर पंहिंजी बिल्डिंग जे हिसाब सां घुराया आहिनि हुननि खे अचण में अधु कलाकु कलाकु त लॻंदो हा तेसि ताईं हा पर तेसि ताईं तव्हां थोरो सबर कयो भेण वरी तव्हां टेंकर वारे खे सुबुह हिन पाणी में फ़ॉल्ट आयो आहे न जेकी लाइन आहे पंहिंजी त ॿ टे बिल्डिंगुनि में ई पाणी कान्हे त सभनिनि हुननि खे चवणो आहे पंहिंजो सभिनी खां पंहिंरी चई छॾियोसीं त इनकरे कलाकु में तव्हां वटि अची वेंदो टेंकर पाणीअ जो तंहिं खां पोइ पाणि उहे स्टाट करे छॾंदासीं पोइ तव्हां जे घर में स ॿ कलाक जे अंदरि भेण तव्हां वटि पाणी अची वेंदव ऐं अॼु थोरी तकलीफ़ जो आहे अॼु मां तव्हांजे हुते अलावा मूंखे घणेई ॼणनि जा फ़ोन आया आहिनि हाणे भेण उहा त मूंखे बि ख़बरु न आहे मेट्रो जो कमु जॾहिं खां हलियो आहे तॾहिं खां सभनिनि खे तकलीफ़ थी थिए पेई पर पंहिंजे एरिया में हाणे खुदाई चालू कई आहे कल्ह खां हा अॼु ई इहा पाणी जो फ़ॉल्ट आयो आहे हाणे हुननि खे चयो आहे जॾहिं टेंकर अचे उहे जिनि मोकिलिनि पाणी जो प्रमुख सां ॻाल्हि त कई आहे मां अॻियां वञी करे ॿ टे कलाक त तव्हांखे लॻंदव ई लॻंदव छोके चवंदो आहे टेंकर कलाकु जे अंदरि अची वेंदव पर हुनखे ईंदो तंहिं खां पोइ हुनमें हुनजी प्रोसेस बि कराइणी पवंदी आहे न भेण लिखाइणो पवंदो आहे के असांजे हिन एरिआ में कान ईंदी हुनखे साइन करे ॾियणी पवंदी छोके इहो सॼो म्युन्सिपाल्टी वारनि जो कमु आहे ऐं तंहिं खां पोइ हींअर त ई ॿ टेंकर घुराईं जॾहिं पाणी ईंदो तव्हांखे तव्हां संभाले करे ही वापरजो ईंअ न पाणी आहे त तव्हां ॿारनि खे हिन सभ कपिड़ा वपिड़ा जे को बि थोरो संभाले करे हलो सुभाणे अगरि पाइप लाइन ठीकु थींदी करण जे लाइ ईंदा हू ठाहींदा तंहिं खां पोइ ई पंहिंजे घरि पाणी ईंदो त चोवीह कलाक त तव्हां समुझी करे ई हलो के तव्हांजे घरि हींअर पाणी बिल्डिंग में कंहिंजे बि घरि न अचण वारो आहे

हा मां प्रमुख सां ॻाल्हायो आहे हुन चईं के मां सभिनि खे नोटिस मोकिले छॾंदोमांव त पाणी जेतिरो थी सघेव ओतिरो संभाले करे वापरजो ऐं सुभाणे जेतिरो जल्दी थी सघंदो पाइप लाइन जी रिपेरिंग कराईंदा तंहिं खां पोइ पाणे पाणी अची वेंदो भले तव्हांखे जेतिरो खपे छूट सां ॿारनिखे विहारजो पाणी जे अंदरि जय झूलेलाल